آیو بیٹا ہلو ہلو جی بولیئے جی کون بات کر رہے جی جی جناب بولیئے جی بتائیے اچھا جی پارٹی ویئر میں ڈھونڈھ رہے ہیں آپ دیکھیئے ابھی ورائٹی تو کافی ہے لیکن میں چاہ رہا تھا آپ کو موسم کے حساب سے دکھاؤں کیوں کہ لیڈیز جو ہیں وہ گرمیوں کے حساب سے ہی دو چار کپڑے جو ہے پہننا پسند کریں گی ایک تو لیلن ہے جی یہ ساڑھے پانچ سو روپیے میٹر پڑے گا آپ کو اگر سلوار سوٹ کو پورا لیں گے تو پانچ سو لگ جائیں گے

سر اصل میں کیا ہے کیٹولاگ تو میں بھیج دوں گا پر اس میں اولڈ ورائٹی زیادہ ہیں جو ابھی نیو جو نیو مال ہے ہمارے دوکان پہ سب موجود ہے اس کا کیٹولاگ ابھی بن نہیں پایا ذرا تو میں یہ چاہ رہا تھا جی جی بولیے اچھا جی جی جی وہ بھی موجود ہے اورگنجا بہت بک رہا ہے آج کل سر ابھی تو مطلب لیمٹ سے اوپر جا رہا ہے اگر آپ کے اس بجٹ ہے تو میں بتاؤں آگے اچھا جی اصل میں اس میں بھی تین ورائٹی ہیں ہاں تو جو گرمیوں میں سب سے زیادہ چلتا ہے وہ اس کی ورائٹی ساڑھے نو سو روپیے میٹر ہی ہے اور اس سے ٹھیک ہے جی میں بنوا کے آپ کو بھیجتا ہوں آپ بےفکر رہیں ڈیزائنر بھی بھیجوں گا جناب ٹھیک ہے